हेलो जी भैया आप कहाँ पहुंच गए सौरी सौरी मैम मैं ये पूछ रही थी मैम कि मैंने कैब बुक की था आप अभी तक पहुंची नहीं

एक मिनट मैडम मैं आपको बताती हूँ क्या बोलते हैं आप मंडी गेट पर हैं अभी अच्छा तकशिला कौलेज के पास हैं तो आप वहाँ से टर्न ले कर बी पी जी बी टी कौलेज आ जाइए जी जी नहीं नहीं वहाँ से तो क्या बोलते हैं लेफ्ट हैन्ड पर मुड़ जाइएगा एक मोड़ आएगा मतलब चौराहा आएगा वहाँ से आप मुड़ जाइए थोड़ा सा अंदर तक आइए तो फिर आपको वहाँ पर ना पी जी बी टी कौलेज दिखेगा जहाँ पर ख़ूब सारी क्या बोलते हैं उसकी दुकान्स होंगी बुक्स की दुकान होंगी मैडिकल स्टोर होगा दिख गई है आ जाइए फिर मिलेट्री एरिया से आप है ना थोड़ा सा राइट हैंड पर आइएगा तो वहाँ से आप सीधे सीधे आएंगे ना तो मैं आपको चौराहे पर खड़ी हुई मिल जाऊँगी जी जी आइए आप है ना